मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है मैंने दसवीं क्लास में चौहत्तर पॉइंट आठ में परसेंटेज थी बारे में पॉइंट छः परसेंटेज थी फिर मैंने बीटेक किया आर्या कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड आई टी से दो हज़ार सोलह से दो हज़ार बीस के बीच में मेरी बीटेक हुई बीटेक में मेरी परसेंटेज थी सिक्सटी फोर पॉइंट एट परसेंटेज मेरी बीटेक में थी फिर मैंने एक दो साल कम्पेटीशन की तैयारी किया अभी फ़िलहाल मैं एक एन जी ओ में काम कर रहा हूँ ए जे सोलर ट्रैनर एक साल मैंने सोलर के अंदर भी काम किया था थोड़ा मुझे गुस्सा ज़्यादा भी आता है कभी कभी बिलकुल शांत भी रहता हूँ डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन अधिकतर टाइम मैं बिलकुल शांत स्वभाव का आदमी हूँ कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है